मेरी पसंदीदा जगह है इंडोनेशिया बाली जहाँ पर अनेक लोग जाना पसंद करते हैं और मैं भी अपने भविष्य में वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करूँगी वह मेरी बहुत ही ज़्यादा मनपसंद जगह है और वहाँ पर जो प्रसिद्ध जगह है उसे बोलते हैं मॉलडीव्स वहाँ पर अनेक तरीक़े की पा लेक्स और हैं और वहाँ पर अनेक तरीक़े के सुंदर सुंदर घर भी बने हुए हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं और लोग वहाँ पर जाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ तरह तरह के लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो जगह इतनी ज़्यादा अच्छी है वो सिर्फ़ अपने समुद्र और जो भी उसका डेकोरम है उस पानी और उन घर का और जहाँ पर हम तरह तरह की चीजे़ें कर सकते हैं और आसमान वगैरह खुला एकदम मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है उधर का